फोरबो होनोब्ला जों बैसागोफोरखौ मानिनानै लानाय जायो जेरै जों बैसागोआव संख्रान्थिबा गोखा गोखै संनानै जायो बिदिनो जों बैसागोफोराव ज'ज' लोगो नांनानै फोरबोनि नामाव जुमाइ एसे एनै लोंनाय जायो मानोना जों बैसागोखौ फालिनो मोजां मोनो आरो मोसानोबो मोजां मोनो बिनिखायनो जों बैसागो फैयोब्ला जोबोद खुसि जायो गोसोखौ रंजाखांनाय मोनो जों बैसागो समाव गाननाय जोमनाय गोदान गाननानै गोजा गोमो गोथां गाननानै मोसानो मोजां मोनो बिनिखायनो जों बैसागोखौ बयबो फालियो मानोना जोंहा बैसागो फैयोब्ला गोसोआ जोबोद रंजा खाङो बिनिखायनो आरो मागो दमासि फैयोब्लाबो जोंहा गोसोआव बेराद खुसि मोनो बेफोर दमासियाव जों फिथा सिथाव एन्थाब लावदुम सावनानैबो जायो बिनिखायनो जोङो गोसोफोरा खुसि मोनो गोदो समनिफ्रायनो बैसागो फोरखौ बा मागो फोरखौ फालिलायनाय जायो बिनिखायनो जोंबो दासिमबो फालिनाय जायो मानोना जोंहा गोदोनिफ्रायनो फालिनायखायनो जोंनि फिसा फिसौफोराबो फालियो बिनिखायनो जों गोसोआव मोजां मोनो जेरै जों ओंखाम ओंख्रिबा नारजि ओंख्रि ओंखाम संनो मोजां मोनो बैसागो समाव जेरै जों गोखा गोखै संनानै जायो बिदिनो जोंहाबो गोसोआ खुसियै